एक लाख पांच हज़ार तीन सौ बीस चार लाख पांच हज़ार एक सौ बारह छ लाख तीन हज़ार तीन सौ बारह आठ लाख नौ हज़ार पांच सौ छब्बीस एक लाख पांच हज़ार तीन सौ बीस